हम हमारे घर में बहुत सारे खेत करते हैं खुद खाने के लिए उस खेत में हम मिट्टी का कुछ व्यवहार करते है उस उनमें से मुझे लगता है दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी में रेत और उसमें गाद भी बहुत होता है दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है तो इसीलिए वो ज़्यादा हमें मतलब फूलो फलों को करने के लिए वो ज़्यादा उर्वरक सील होता है दोमट मिट्टी में वायु बहुत ज़्यादा अच्छे से चला आता है और ऐसे ही बहुत मतलब उसका बहुत अच्छी गुण है जिसकी वजह से वो हम दोमट मिट्टी हम व्यवहार करते हैं और अगर खाद की बात हम करें तो सरसों की खली गोबर काट मास्टर केक ऐसे ही बहुत सारे खाद की हम बात करते है अगर उस वक्त अगर हमारे खेतों में कोई कीड़े वगैरह लग गए तो हम कीड़े को हटाने के लिए उसके लिए भी कुछ रासायनिक पदार्थ का व्यवहार करते हैं और खाद मिलाकर हम उनको दे देते है पौधों को लगाने से पहले मिट्टी को दो या तीन दिन तक हम धूप में खुला छोड़ देते है इसमें मिट्टी मजबूत हो होता है और गोबर की खाद मिलाकर उसमें भर देते हैं ऐसे ही हम खेती करने वक्त उनको मिट्टी और खाद दोनों को अच्छी के अच्छी तरह से दे कर उनमें से पौधे लगाते हैं